मुझे कपड़े हाथ से धोना पसंद है उसमें पानी भी कम वेस्ट होता है उसमें हाथ से धोने से सारा मैल भी निकल जाता है कालर का कफ का सारा मैल निकाल निकल जाता है उसमें से हाथ से धोने से सर्फ की स्मेल भी नहीं आती है और मशीन में कपड़े धोना मुझे अच्छा नहीं लगता है उसमें पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता है और उसमें काम कपड़े में से कपड़े मे से मैल भी नहीं निकलता है कालर का मैल कफ का मैल निकलता नहीं है उससे मशीन में धोने के बाद फिर ब्रश से धोना पड़ता है उसमें पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता है और उसमें स्मेल भी बहुत आती है और दूसरों कपड़ों का मैल भी लग जाता है इसलिए मुझे मशीन में कपड़े धोना पसंद नहीं है और में मशीन मशीन में कपड़े ड्रायर से सुखाना पसंद करती हूँ उसमें कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं और गर्मी में मैं कपड़े हाथ से धोकर और छत पे ही सुखाना पसंद करती हूँ ताकि जल्दी सूख जाए और बारिश में मैं घर में कपड़े सुखाना पसंद करती हूँ ताकि गीले ना हो सकें और मशीन में तो कपड़े का कलर भी एक दूसरे में लग जाता है हाथ से धोना अच्छा लगता है हाथ से वह सारे कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं पानी भी काम बेस्ट होता है और स्मेल वगैरह भी नहीं आती है और मशीन में सर्फ भी ज़्यादा लगता है पानी भी ज़्यादा लगता है इसलिए मशीन में कपड़े धोना पसंद नहीं है और मशीन में ज़्यादा पानी सुखाने के लिए उसको हाई ड्रायर पे सुखा लेती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी सारा पानी सोख ले और कपड़े सारे सूख जाए